हमर सभके एरियामे देखियौ बहुत जादा एखन प्रोबलम चलि रहल छै जेनाकि बिजली जे छै बारह बारह घण्टा तक नहि आबै छै कोनो मतलब मर्डर भए गेलै कोनो घटना भए गेलै पुलिसवलाकेँ खोजैत रहू मतलब जे छै बारह घण्टा दस घण्टाके बाद आबै छै रोड सड़कमे पानि भरल छै किओ देखयवला नहि मतलब मिलाए जुलाए कऽ छै जे मतलब आब बाढ़ि जेना अयलै खेत पथारसभ जे छै अपन पानिमे डूबल छै किओ देखनाहार नहि एहि ठाँ हमरा सभकेँ बहुत प्रोबलमँ छै मतलब मिलाए जुलाए कऽ आरो जे छै कोनो मतलब साधन नहि छै कि जलदीसँ अपन उचित जगहपर पहुँच जायब जेना कोनो बिमारी भए गेलै सीरियस एम्बुलेंसकेँ खबर करू तऽ ओकरोमे टाइम लागि जाइ छै मतलब एतेक मतलब पुलिस प्रशासनके सेहो अभाव छै समयपर जेना घरमे कोनो बिमार भए गेलै कोनो घटना घटि गेलै मतलब तुरन्त नहि आबि सकै छै मतलब खेतीबाड़ीके तऽ समाचार कहबे कयलहुँ खेतीबाड़ीमे कोनो पानि एखन जे छै रोपलियै एक बेर पानि भरि गेलै टोटल धान जे छै अपन बाढ़िसँ पीड़ित छै रोड सड़क भरल रहैए पानिसँ गली मोहल्ला सभ एकदम पानिमे डूबल रहै छै दस बेरके जाए कऽ ब्लॉकमे जाए कऽ कम्प्लेन कयलहूँ तकरबाद कोनो प्रसारण प्रशासनसँ जे आयल आदमी बिजली राति राति भरि गुम रहै छै किओ मिला जुला कऽ सुनयवला नहि छै